नमस्ते बहन जी क्या हाल चाल मैंने सुना है कई ट्रेवल एजेंसी का काम है हमें आपकी कही हुई दोस्त सेयन्स गुप्ता का दोस्त हूँ मुझे न कानपुर और प्रयागराज घूमने जाना था मैं मेरे को ना आपकी ज़रूरत थी तो आप बताइए आपके पास कोन कोन सी कार है

आपके पास वी आई पी कार में से कोन सी कोन सी वी आई पी कार हैं अच्छा ठीक है मैं जानना चाहता हूँ सफारी का क्या क्या प्राइज है मैं को लमसम दो या तीन दिन अच्छे से प्रयागराज और कानपुर घूमना चाहता हूँ मेरे को आपकी सफारी गाड़ी चाहिए ऊपर से सनरूफ भी रहना चाहिए अरे आप मेरे को पहचानी नहीं मैं आपके सेयान्स गुप्ता का दोस्त हूँ आप मेरे से पचास हज़ार माँग रही हो उन्होंने तो कहा था पैंतालीस चालीस हज़ार में हो जाएगा काम

कम से कम से कम चालीस कर दीजिए फिर चालीस लाख की आती है चालीस लाख चालीस हज़ार कर दीजिए चलो ठीक है कोई बात नहीं आप पचास हज़ार क रे चलो ठीक है हम देंगे लेकिन तो आपका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए ना किसी प्रकार का नसापत्ती करना चाहिए न ही कहीं कही गाड़ी पर रोकना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए मेरे को सनातन धर्मे वला चाहिए बता दे रहा हूँ सनातन धर्मे वला चाहिए

थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच थैंक यू ओके बाय